मेरे अनुसार हिंदी भाषा ने इस क्षेत्र के अन्य भाषाओं के विकास को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि हिंदी भाषा एक जुड़ाव का माध्यम है जो की अन्य क्षेत्रों के नागरिकों के साथ एक तु मतलब अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के साथ बातचीत का माध्यम है क्योंकि हर क्षेत्र के भाषा अलग होती है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और उनके भाषा अलग होने के कारण लोग एक दूसरे के क्षेत्र की भाषा को समझ नहीं पाते इसलिए उन्हें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो कि जो उस जिस माध्यम में बोल बोलने से वह दोनों ही क्षेत्र के लोग आपस के विचारों को और बातों को समझ सके तो मेरे अनुसार हिंदी भाषा ने इन क्षेत्र के अन्य भाषाओं के विकास को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि हाँ देखा जाए तो हिंदी भाषा एक औपचारिक भाषा हो गई तथा क्षेत्रीय भाषा एक मात्र भाषा के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है छे मात्र भाषा को हमेशा आम भाषा में यूज़ किया जाता है